बूह्टे लानेई बड़ी खुल्ली जगह् चाहिदी साढ़ै बड़े बड्डे बड्डे खुम्बे न ओत्त च अस बूह्टे लान्ने खोड़ें दे बूह्टे लान्ने खेड़ें दे बूह्टे बड़ी जगा लोड़दी बड़े बड्डे ढाल होंदे उंदे होर अस निम्बुए दे बूह्टे ओह्दै श लान्ने गरगल लान्ने कोई कैंथ लान्ने बग्गु गोछे लान्ने बड़ा बत्हेरे बूह्टे लान्ने शैल मैह्नत करना पौंदी ओह्दी पैह्लैं गत्त कड्ढने फ्ही ओह्दै च गोहा सुट्टना फ्ही दऊं चार दिन रैह्ना देना ओह् शैल करी गोआ गोआ फ्ही ओह् घलै फ्ही उप्परा दा बूह्टा लाना फ्ही गुड्डने गुड्डने पैह्लैं निक्कियै निक्कियै बौंगड़ियै नै फ्ही बड्डी बौंगड़ी होंदी फ्ही बड्डियै बौंगड़ियै नै गुड्डने शैल करी कैंथे बूह्टे लाने गरगलें दे निम्हुएं दे सेऊएं दे बूह्टे सेऊएं दे बूह्टे बी बड्डे बड्डे होंदे बड़े ढाह्ल उनें बी खरी मती जगा लोड़दी सेऊए दे बूह्टेंई बड़े बूह्टे